मैम नमस्ते बोलिए भाई जी जी अच्छा मेरे से कटिंग कराना है आपको ठीक है तो आइए दुकान पर हमारे

सर ऐसा है कटिंग आप आपका कटिंग तो बहुत कठिन वाला कटिंग है उसमें थोड़ा समय उसमें टाइम जाता है उसमें टाइम

कटिंग कर के देना है पूरा सब चीज़ सब दाम सर उसका लगेगा आपको दो हज़ार रुपये

आप कब गाँव के हो तो आप करते क्या हो अच्छा अच्छा मतलब खेती बाड़ी आपका है मतलब पैसा आपके पास कम है अच्छा मतलब आपका का नहीं है ठीक है कम देंगे सर ऐसा कम कर देंगे हाँ सब कर देंगे सब कर देंगे पैसा लगेगा सर दुकान किस लिए खोले हैं हम आपकी सेवा में ही दुकान तो खोले हैं हम कम कर देंगे सर अब दो हज़ार से पंद्रह सौ रुपये दे देना और क्या इससे इसे कम नहीं होगा सर ऐसा है ना दुकान में सारी से हमारी ए सी उसी दुकान में लगी है पूरी लाइट लगा हुआ है और डेकारेसन है हमारी दुकान का अच्छा द दुकान है तो एक बार हमारे दुकान में आ कर तो देखो

साफ़ सफ़ाई टाइल्स लगा हुआ है हर चीज़ है हाँ ठीक है आप करवाइए सर हम समझ कर बात देंगे पैसा होगा तो हमको एक बार दुकान में आप एक बार हमको मौक़ा दीजिए कि मौक़ा दीजिए दुकान में हम करवा देंगे आपको अच्छे ढंग से कोई दिक्कत नहीं होगा

ठीक ठीक है तो हम ठीक है हम कम कर देंगे सर पैसा उइसा नहीं पैसा कम देना एक बार हमको मौक़ा दीजिए आपकी सेवा करेंगे सेवा जैसी हमारी अच्छी लगे आपको तो आप फिर हमको आप बताइए आपको कोई परेशानी नहीं होगी पैसा कम कर देंगे ऐसी कोई बात नहीं है आप ग़रीब आदमी हैं पैसा कम ले लेंगे हम ठीक है चलो ठीक है सर फिर मिलेंगे नमस्ते